हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले पक्षियों में कौवा कबूतर गौरैया टिटहरी और तोता जैसे पक्षी ज्यादातर देखने में आते हैं और मेरे घर के गैलरी के तारों में अक्सर मैं इन पक्षियों को बैठे हुए देखती हूँ मेरे पास में एक आंटी जी हैं जिन्होंने तोतों को पाल के रखा हुआ है और वहाँ पर ढेर सारे तोते डेली आते हैं और मैं उनको देखकर के काफी प्रफुल्लित और आनंदित होती हूँ और वैसे तो मुझे बहुत सारे ह्यूमिंग बर्ड्स हैं या जो कलर बर्डस् हैं बहुत ज्यादा पसंद हैं वो उनकी कलरता के कलर उनके कलर के कारण मुझे ज्यादा पसंद हैं वो और जैसे पक्षी तो सभी पसंद हैं लेकिन पक्षी सब एक समान ही होते हैं किंतु जो रंग बिरंगे पक्षी होते हैं वो ज्यादा आकर्षित करते हैं